اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں دن بھر میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہمیں روزانہ واش روم جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے پانی کی ضرورت پڑتی ہے برتن دھونے کے لیے کھانا بنانا کے لیے کپڑے دھونے کے لیے گھر کی صفائی کرنے کے لیے اور کافی سارے ایسے کام ہیں جن کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ہمیں کپڑے دھونے ہوں گے تو اس کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے برتن دھونے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے کھانا بنانے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں چھت پر پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اس میں ڈالنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں پانی کی ہمارے روازنہ کی زندگی کے معمول میں پانی کی بہت اہمیت ہے جو ہمیں ہر کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے کوئی کام گھر کا ایسا نہیں ہوتا جو بنا پانی کے ہو جائے ہر کام کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں پانی کی ایک خاص اہمیت ہے